ना गे ना गे तशें कित्याक म्हणटाय गे तूं कितें जालें आतां कितें उलयत कितेंय उलोयनाक् गे म्हुगें नांव पाड करता मगें तूं तूं यें खंयच्या दुकानान दूद हाडलें उरतलें जावूंकूच शकना तशें रेट वाडयता म्हळ्यार कितें गे आतां म्हारगाय खंय वाडल्या ती पळय मगे तूं आनी रेट वाडय म्हळ्यार कितें म्हुणटा तुका खबर उरपाचें मगे ना गे तें म्हगे दूद उरपाकूत शकता म्हजी गाय कितकें बरें दूद दिता तें खबर आसा मगे तुका आतां कितकीं वर्सां जालीं मगे तूं म्हुजें दूद घेता आं कळलें होय होय होय कळ्ळें हय दिता तातून कितें आसा तर दिता बरें दूद दिता म्हजें फ्रेश दूद मगे वयल्यान आगे तूं म्हजें नांव पाड करता मगे बाई हांव म्हजें दूदान उदक घालना गे हय तुमका आनी केन्ना ना म्हळां तुमी आमगे गांवची मगे तुमका आनी ना म्हणटा हांवू कळ्ळें कळ्ळें तूं तूं आयच्यान अशें यें कांय उलयनाका म्हुजें नांव खंयच पाड घालनाका म्हुजें दूद बेश्ट काॅलिटी उरता बेश्ट काॅलिटी म्हणटा पय तशें म्हुजें दूद कळलें न्ही बरेंशें म्हळ्यार जें दूद गाय दिता तेत तुका दितलो न्ही हांव हांव काय डेरी वचना डेरी वचना तें दूद यें करपाक गायेतलें दूद काडटा सकाळ फुडें उठोन आनी तुका दिता कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें ना पयशांचो प्रश्न ना म्हाका पयशांचो प्रश्न ना हांव सगल्यांक दूद बरेंत दिता आनी सगले एकसमानूत दूद दिता न्ही पयशांचो प्रश्न ना म्हुजो बरें बरें ना गे ना गे राग आनी कसलो राग बी काय ना गे बरें बरें